साढ़े देश च जानवरें दियां बड़ियां जादा प्रजातियां ऐं कुछ घरा च रखदे ते कुछ जानवर जंगला च रैंह्दे जेह्ड़े जंगला च रैंह्दे ओह् बी बड़ा फायदा दिंदे होर जेह्ड़े घरा च रैंह्दे ओह् बी बड़ा जादा फायदा दिंदे जियां घर असीं रक्खने होन्ने गौ ओह्दा दुद्ध बड़ा जादा कम्म आंदा जियां इक असीं पीने च कम्म लेआने जिसी ओह्दे च बड़ा जादा प्रोटीन होंदा फ्ही जेह्ड़ा उस दुद्धा दा पनीर बनदा होर उस दुद्धै दियां मठेआइयां बनदियां जियां बर्फी होई गेई फिर मिल्क केक होई गेआ ऐसियां बड़ियां सारियां मठाईयां ऐं जेह्ड़ियां गवा दे दुद्धा जां जेह्ड़ियां गवा दे दुद्धा कन्नै बनी सकदियां होर दूए नंबर आई गे साढ़े साढ़े घर दी मज्ज झोटी जेह्दे दुद्ध जेह्दे दुद्ध च बड़ा जादा बड़ा जादा प्रोटीन होंदा होर असीं दुद्ध दा उस दुद्ध दा बड़ा जादा फायदा लैन्नें होन्ने है ना होर जेह्ड़ा इ'नें डंगरें दा गोहा होंदा ओह् खेत्तरें च खाद दे कम्म आंदा जिंदी बज़ह् कन्नै साढ़ी फसल बड़ी अच्छी होई सकदी जियां अस बोलने देसी हैल है ना इ'यां ते अस हैल बड़े जादा सुट्टने होन्ने आं पर जेह्ड़ा डंगरें दा हैल ऐ गोहा ओह् बड़ा जादा फायदेमंद होंदा होर एह् जमीन दी फर्टिलिटी बी निं खतम करदा होर जेह्ड़े असीं रक्खनें होन्ने पोल्ट्री फार्म च मुर्गे है ना इक ते इक ते ओह् मीट दे कम्म आंदे मीट च मीट च बी बड़ा जादा प्रोटीन होंदा ओह्दी बजह् कन्नै बी बड़े लोग सेह्तमंद होंदे ओह् जेह्ड़ा गवै गवें दा ते झोटी दा दुद्ध ऐ एह् बड़ा जादा बड़ा जादा कम्म बी दिंदा लोकें गी इ'नें दुद्धै कन्नै लोग अपने घर बी चलांदे जेह्ड़ा डंगरें दा दुद्ध ऐ जेह्ड़ा गवै दा दुद्ध ऐ एह् बिकदा चाली रपेऽ किलो होर जेह्ड़ा झोटी दा दुद्ध ऐ एह् बिकदा पंजाह् रपेऽ किलो जेह्ड़ा गवा दा दुद्ध एह् सस्ता तां होंदा एह् पतला होंदा दुद्ध थोह्ड़ा होर एह् दुद्ध बड़ा जादा गर्म होंदा जेह्दी बजह् कन्नै साढ़े साढ़ी हैल्थ बी खराब होई सकदी होर जेह्ड़ा झोटी दा दुद्ध ऐ झोटी दा दुद्ध गाढ़ा होंदा होर एह्दे दुद्ध बड़ा जादा सेह्तमंद होंदा लोकें आस्तै होर फिर साढ़े घर आइयै पा पालतू जानवरें च आई जंदी बकरी जेह्ड़ी बकरी ऐ दुद्धा कन्नै असें गी बड़ी जादा बकरी दा दुद्ध ते इक ते बड़ा जादा सेह्तमंद होंदा इस इस बकरी दे दुद्ध कन्नै अस साड्ढे अगर घर च कोई बमार होवे टाईफाइड होए दा होऐ कुछ बी होए दा होऐ बकरी दे दुद्ध कन्नै बंदा ठीक होन्ने दी संभावना होंदी होर फिर जेह्ड़ा आई जंदी बकरी दे कन्नै होंदा इक होंदा बकरा बकरे दा बी असेंगी बकरे दा बी बड़ा जादा कम्म होंदा बकरे बकरे दा मीट बनदा है ना फ्ही जेह्ड़ा बकरा होंदा ओह् साढ़े बाबे दे बाबे गी बी लगदा बड़ा जादा कम्म दिंदा ओह् बकरा ऐं फिर जेह्ड़ा गवां जेह्ड़ा गवां दे होंदे गोहा होंदा एह् गोहा बड़ा जादा कम्म दिंदा हर इक जगह् एह् गोहा उत्थें बाबे दे अपने ते लोकें दे बेह्ड़े कच्चे होंदे बेह्ड़े फेरने दे कम्म आंदा फिर जेह्ड़े बाबे बाबे दे बाबे दे बी कम्म बाबे दे बी फेरने दे कम्म आंदा फिर फिर जेह्ड़े एह् होंदे मुर्गे होंदे मुर्गे दी फिर मुर्गे बी बड़े जादा कम्म मुर्गें दी बिट्ठ बी बड़ा जादा कम्म दिंदी ऐ एह् बी हैल्प करदी ऐ साढ़ी फसल अच्छी होने आस्तै असें अगर इस गी इस